पहिलेके बच्चासभ पढ़ाइ लिखाइमे नहि मन लगै रहै खेती बा बाड़ी करै रहै आब खेतिओ बाड़ी करयमे धिआपुता नहइ सकारै हइ जे खेतिओ बाड़ी करतै खयतै पीतै रहए मकइ गहूँमसभ नहि करय चाहै हइ पहिले करै रहै आब करयके ईसभ नहि सकारैत रहै हइ कऽ खेतीबाड़ी जे करतै आ खयतै पीतै रहतै गहूँम होलै चावल भेलै गहूँम होलै मकइ होलै धान होलै आलूसभ होलै ईसभ रोपयमे नहि सकारै छै धियापुता आब पहिलुके जमानावला बच्चा नहि भेलै आब जे करतै आ खयतै आब धीयापुता पढ़तै आ लिखतै खेलतै कुदतै बात खतम चाँकि रहतै तब ने कमा कऽ खयतै नहि पढ़तै लिखतै तऽ कमाइओ कऽ तऽ खयतै खेतीबाड़ी करतै खयतै रहतै आ पहिलेके बालबच्चा करै हइ आबके बाल बच्चा नहि करै हइ ई खेतीबाड़ी करतै रहए कामधन्धा करयसँ कोनो खराप थोड़ी होय नीके होय गोर हाथ सोझ रहल सुरक्षित रहल देखियै यौ